مہاراشٹرا میں کھیلوں کے شعبے میں ذہنی صحت اور بہبود کو نمٹنے کے لئے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں مہاراشٹرا میں کھیلوں کے شعبے میں ذہنی صحت کے اہمیت کو آگاہ کرنے کے لئے تعلیمی پروگرامز اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں کھلاڑیوں ٹیم کے اراکین اور کوچز کے درمیان تعاون اہم ہوتا ہے ان کو سہولت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکیں اور مشکلات کا سامنا کر سکیں ذہنی صحت کے مسائل کی صورت میں کھلاڑیوں کو منظم مشاورت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے دلائل اور افکار کو باہر لے کر آ سکیں اور مثبت اقدامات اٹھا سکیں یہاں تک کہ کھیلوں کے ذہنی صحت کے مسائل کو روکنا اور منظم کرنا بھی اہم ہے تعلیمی وڈیوز مشورے اور تربیتی مفاد فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ کھلاڑیوں کو ذہنی صحت کے مسائل کو پہچاننے اور ان کا مقابلہ کرنے کے طریقے معلوم ہو سکیں یہ تمام اقدامات مہاراشٹرا کے کھیلوں کے شعبے میں ذہنی صحت کے مسائل کو روکنے اور منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں